जोंनि क'क्राझाराव जोङो हारसा बर' बाङालि बिहारि राजबंसि सावथाल बांगाल गार' राभा हारसा बर' मिलायनानै थायो जों दा मैगं थायगंखौ बायलाय फानलाय जयै मिलायनानै थायो दा जोङो बेखौनो ज' ज' थांलाय फैलाय मिलायनानै हाथाय बाजार आव हेफाजाब होलायलायनाय जायो

बेनिखायनो जोङो दावराव दावसि गैयि जयैनो मिलायनानै थानाय जायो द' जोङो गासिबो आबाद मावनायावबो हेफाजाब होलायलायनाय जानायाव जोङो नोंजों आंजों थांलाय फैलाय खालामलायनायाव दावराव दावसि गैलाय लाय लयैनो मिलायनानै थालायनाय जायो